बालाघाट जिले में स्थानीय सरकार और राजनीतिक संरचनाएँ काफ़ी बेहतर रही हैं यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है यहाँ की जो प्रशासनिक सेवाएँ हैं वो भी काफ़ी अच्छी है यदि मैं यहाँ की विधायकों की बात करूँ तो विधायकों का भी कार्यकाल काफ़ी बेहतर रहा है वर्तमान में जो विधायक हैं वो श्रीमान भोरे शंकर बिसेन जी हैं उन का कार्यकाल भी बेहद अच्छा रहा है